असांजे घर जे साम्हूं ॿ टे अ प्रसिद्ध सिनेमा आहिनि जंहिंमें असां अ टाइम टू टाइम वेंदा आहियूं पिकिचर ॾिसण पंहिंजे परिवार सां ॿारनि सां पंहिंजे घोट सां पहिरियों त अ माउ पीउ हुया त उन्हनि सां वेंदा हुआसीं पांजे भाउ भेनरुनि सां वेंदा हुआसीं हाणे असां पंहिंजे परिवार मुंहिंजो घोटु आहे ॿार आहिनि उन्हनि सां वेंदी आहियां अ असांजे पास अ भरसां ई आहे लिबर्टी सिनेमा आहे लिबर्टी ते मां केतिरी फिल्मूं ॾिसी आहिनि जीअं वेलकम थी वई ग़दर थी वई धड़कन थी वई मूंखे उअ ॾाढो सुठो लॻंदो आहे उते ऐं अ हिते नंढो नंढो सिनेमा आहे उते साम्हूं मार्केट बि आहे हिते मिलन सिनेमा मिलन सिनेमा ते बि मां वई आहियां उते बि मां पिकिचरूं ॾिसी आहिनि ऐं अलंकार थी वियो रचना थी वियो ॾाढी पिकिचरियूं ॾिसियूं आहिनि मूंखे पिकिचर अ सिनेमा ते ॾिसण सुठो लॻंदो आहे ऐं मुंहिंजा ॿार बि सुठा पसंदि कंदा आहिनि ऐं हुते थिएटर ते फिल्मू ॾिसण ऐं मुंहिंजो घोट बि पसंदि कंदो आहे असां हफ़्ते में पंद्रहं ॾींहं में जीअं मौक़ो लॻंदो आहे असां वेंदा आहियूं ऐं उते पिकिचरु ॾिसी ईंदा आहियूं ऐं सभु मिली करे बहिरि खानो वानो बि खाईंदा आहियूं हुते ई